हाँ यह भी बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आस पास क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है और हमें अपने आस पास को अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या और हमारी ज़िम्मेदारी भी है समस्या तो बहुत ही बड़ी समस्या है क्योंकि तरह तरह के प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण वायु प्रदूषण भूमि प्रदूषण ये सब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है क्यूँकि मनुष्य ने मतलब बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला रहा है तो मैं तो अपने घर के आस पास हूँ मतलब मेरे घर के आस पास में लोग बहुत ही जागरूक हुए हैं इधर से हो गए हैं और मतलब घर के आस पास मैंने डस्टबीन रखा हुआ है हर दिन घर को साफ़ करना आस पास लो हर दिन घर को साफ़ करते हैं और फिर मतलब कोई दो तरह का वहाँ डस्टबिन रखा हुआ है नीला और हरा तो लोग दोनों में मतलब एक में गीला कचरा रखते हैं एक में सूखा रखते हैं लोगों को समझाएगा कि मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा मतलब कचरे को कैसे रीसायकल किया जाता है कैसे उसको मतलब कैसे गीले कचरे से मतलब कुछ भी मैन्योर फ़र्टिलाइजर ये सब बनाया जा सकता है या फिर उसका भी रीयूज किया जा सकता है है तो ये सब इन लोगों को समझाया गया और मैंने भी इसमें बहुत बड़ा मतलब बहुत बार कोशिश किया है और समझाने की कोशिश की है लोगों को बताया है जिसके कारण लोग समझे भी हैं और अब तो मेरे घर के आस पास में बहुत ही कम कचरा या फिर मिल कचरा मिलता है लोग जागरूक हैं कचरा अगर उनको मिलता भी है तो वह तुरंत उसी समय उठाके उसको डस्टबीन में रख देते हैं जो मतलब साफ़ सफ़ाई अब मेरे घर के आस पास में लोग रखते हैं और साफ़ सफ़ाई रहता भी है सुबह शाम रोज़ मतलब झाड़ू देना कचरा जो भी है इकट्ठा करके एक ही जगह पे रखना और ये सरकार ने भी इसपे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है हमारे गाँव में मतलब नगर निगम है तो मतलब साफ़ सफ़ाई करने वाला भी रोज़ आता है और कचरे का कचरा की गाड़ी भी आते रहती है जो मतलब जिसमें लोग हमेशा रोज़ अपना कचरा डाल लेते हैं और बस